पूजापाठ करयछियनि रहय छै सासु ससुर रहथिन पुरनकामे जे की कहय छै उ सबमेसँ करय रहथिन जेतना पुरनकामे उ सब पूजापाठ जेना पर्व होलय छैठ पर्व होलय भगवती माय होलय ओनामे छैठ पर्वमे जे छोड़ि दै छै आदमी ओना होइ सकय छै जेना सासु चलल जखनी पुरनकामे उ सब निमाहि कऽ एखनी धरि हमे अर सब नबकोमे हुनकर डरसँ करय पड़य छै करय छियै आओर करि करिके तब जाय करिके अथी होइ छै माँ भगवती अर छथिन हुनका डरसँ पूजा उजा पाठ उठ प्रसाद उरसाद उ सब चढ़बय छथिन जे चढ़ाय उढ़ायके करय छियै करय उरयके तब बहुत अपन परिवारमे शान्ति परिवारसँ रहय छियै अइ सबसँ बहुत अथी रहय छै निराश रहय छै आदमी कि बहुत डर लगय छै उ सबसँ कि नहि करबय बिहान किछु भी होइ सकय छै ई सबसँ लए करिके पुरनका रीति लए करिके चलय छियै हमे सब आदमी चलि करिके तब जायके बहुत सब जा करिके ई रहय छै अथी होल जेना होलय बिहा होलय शादी होलय लर होलय लगन होलय उ सबमे जेना होइ छै पर प्रसाद होलय उ सब चढ़बय मे जेना होलय जे मिसरी होलय बदाम होलय लड्डू होलय कुछो होलय जे भी होलय उ सबसँ करि करिके तब जायके हुनका चढ़ाय उढ़ायके माँ भगवतीके तब जायके की कहय छै किछु अथी होइ छै आओर अपना जेना होलय लर होलय लगन होलय ओइमे जितना हित प्रेम छै अपन लर लत्ता ओकरा सबके बोलायल जाइ छै बोलाय उलायके तब जाके उ सबसँ अपना परिवारमे सबके जा करके हेर हुरिके अपन नैहर होलय कोइ होलय ओकरा सबके बोलायल उलायल जाइ छै बोलाय उलायके तब जाके उ सबसँ बहुत रहय छथिन शान्ति परिवारसँ उ सबसँ बहुत खुश रहय छै सब आदमी उ सबसँ बहुत अथी रहय छै अथी रहि करिके तब अपन जा करिके जेना छथिन पुरनकामे ओना जा करिके करिके उ सबसँ बहुत मीठा फल रहय छै ओइ सबसँ ओकरा सबसँ बहुत अथी रहय छै तब चलते चलते चलते चलते तब जाके रहय छथिन बहुत पुरनकामे रहय छथिनी जेना दुर्गे माय होलय माय भगवती होलय कोन चीज चढ़तय ओइ सबमे तेना होलय होलय सेब होलय सन्तरा होलय लड्डू होलय भोग लगाओल जाइ छै ओइ सबसँ भोग लगाओल जाइ छै ओइ सबसँ ओइ सबसँ भोग लगायके तब जाके अपन जा करिके बढ़िआँसँ रहय छै सब आदमी ओतना परिवारमे रहि करिके जितना चलेलखिन पुरनकामे ओतना सब करिके उ सब निमाहे पड़य छै हमरा सबके नबकोमे हुनकर डर राखिके करय पड़य छै सब आदमीके उ सब पूजापाठ

ओकरा सबसँ बहुत अथी रहय छै